जेब्लानोखि लकदाउन जादोंमोन बै समाव जानबुंनि गेजेरजों फरायसाफ्रा गोबां रोखोमनि सोलोंथायखौ मोननो हादोंमोन बेफोरनो जाबाय मोननै रोखोमनि जादों जेरै माखासेफ्रा मबाइल होनानै गाज्रि जादों माखासेफ्रा मोजां जादों जेरै मबाइल जोंहाय अनलाइन क्लास लानो हादोंमोन अनलाइन क्लासानो जाहैबाय हवात्सेप ग्रुप क्रियेत खालामनानै टिचारस फोरा गावसिनि फरायसाफोरनो माखासे भयस रेकरदिंस बा भिदिव कल फोरनि गेजेरजों बा नत्स शेयार खालामनायफोरनि गेजेरजों गोबां अनलाइन क्लास बेफोरखौ खालामनो हादोंमोन नाथाय बेराफारसे साननानै नायोब्ला बेराफारसे साननानै नायोब्ला बेफोरबायदि जाहैदों माखासे गथ'फ्रा मबाइल बाहायनो मोनफेरि गथ'फोर जेरै मबाइल बाहायनानै गाज्रि जादों माखासेफ्रा गेमफ्राव एदिक्त जादों मबाइल मोननाय लोगो लोगो आरो माखासेफ्रा जाहैबाय जायफोरनाखि इक'न'मिक बेगग्राउन्द फेमेलिफोर बिसोर गावबागावनि गथ'फोरनो अनलाइन क्लास खालामनो थाखाय मोजां मबाइल मोजां सुबिदा खालामनानै होनो हायाखै गावबागावनि गथ'फोरनो बेफोरो माखासे गाज्रि बिथांखि बेफोरबायदि जाहैदों आरो बेफोर मबाइल बायनानै होनो हायि बेफोरो गाज्रि बिथांखि जाहैदों आरो माखासेफ्रा जायफोर गथ'फोर जायफोर फरायसाफोर मबाइल मोनसेआवबो अनलाइन क्लास खालामाखै मासतारफोरनि हरनायफोरखौहाय नत्स खालामाखै बिसोर जायफोरनोखि गेम एदिक्त जादों बेफोरबो मोनसे गाज्रि बिथिंखि आरो मोजां बिथिंखिफोरा जाबाय जायफोर गथ'साफ्रा जायफोर फरायसाफ्रा रेगुलार क्लास खालामदों बिसोरो लकदाउन जादोंबाबो गियानखौ क्लासनि गियानखौ क्लासनि नलेजखौ फोरोंगिरिफोरनिफ्राय मोननो हादों बिफोरनो आरो कभिद लकदाउननि समावहाय ओ जानाय माखासे मोजां अनलाइन क्लास जानाय मोजां बिथिंखि आरो गाज्रि बिथिंखिफोरा